ठीक ठाक छै अपन कहू दखियौ मिथिलाञ्चलके तऽ दालि भात चोखा आओर रङ्ग बिरङ्ग के तरुआ ताहि मे तिलकोरक तरुआ तऽ बुझिते छियै तिलकोरक तरुआ तऽ सभसँ बेसी फेमस छै तऽ तरुआ सभ इएह हमर भोजन तऽ हमर पसन्दक भोजन इएह अछि हम सादा भोजन के बेसी प्रिय आदमी छी आओर दालि भात सब्जी चोखा आओर रङ्ग बिरङ्ग के तरुआ खाइ के बेसी सौकीन आदमी छी हमरा बेसी नीक लागैया ओ हूँ अपने के की सभ नीक लगैया हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं अच्छा अच्छा अच्छा तऽ तरुआ मे की सभ नीक लागैया हॅं हॅं तऽ माछ मछली नीक माछ मछली नीक लगैया खाइ मे अच्छा अच्छा आओर कहियौ हॅं हॅं सभ ठीक ठाक छै हॅं तऽ एक दिन नौत दैक तरुआ तरुआ खुएबै तखन ने बुझब हॅं एक दिन नौत दिअ तऽ तिलकोरक तरुआ तरू कोबी के तरुआ तरू बजाउ हॅं हॅं आओर सभ कहियौ हॅं हॅं हॅं आओर सभ कहु अच्छा अच्छा हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं तिलकोर तरबेटा करब हॅं हॅं हॅं कोबी के तरुआ भेल बैगन के तरुआ भेल मिर्चाइ के तरुआ भेल तिलकोर के तरुआ भेल सजमनि के तरुआ भेल हॅं हॅं ई सभ तऽ मिथिलाञ्चल के प्रिय भोजन छियै हाँ हॅं हॅं हॅं आओर कहु ठीक छै ठीक ठीक छै आब राखू हूँ हूँ हूँ हॅं हॅं ठीक ठीक छै ठीक छै हूँ हूँ हूँ ठीक छै